اُترپردیش کے لوگ جو بیرونی ملک و تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جیسے وہ اسکالر شپ لے کے جاتے ہیں اُن کی یونیورسٹی اُنہیں اسکالر شپ دیتی ہے باہر جانے کے لیے بڑے بڑے این جی اوز اُنہیں اسکالر شپ دیتے ہیں باہر جانے کے لیے وہ اپنی دم پر محنت کر کے انٹرنس نکالتے ہیں اور اسکالر شپ کے ایگزام دیتے ہیں اور اُس میں پاس ہوتے ہیں تب جا کر کے اُنہیں کہیں اسکالر شپ ملتی ہے اور وہ اُس اسکالر شپ سے باہر جاتے ہیں اور بچوں کے لیے اسکالر شپ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کیونکہ وہ اُسی سے اپنے آگے کی پڑھائی کر پاتے ہیں کافی لوگ بعض لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا تعلیم باہر جا کر کے حاصل کر سکے تو وہ اسکالر شپ کا ایگزام دیتے ہیں اور تب جا کر کے کہیں باہر جا کر کے وہ پڑھتے ہیں باہر بیرونی مُلک کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور بھی بہت سارے جو بڑے بڑے کمپنیز اور جو بھی ہوتی ہیں جو چیریٹی کرتی ہیں وہ بچوں کو اسکالر شپ دے کر کے باہر بھیجتی ہیں پڑھنے کے لیے تاکہ بچے اچھے سے اچھا تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنے دیش کا نام روشن کر سکیں